میں حال ہی میں ایک نئے شہر میں شفٹ ہوئی ہوں اور مجھے اپنے پین کارڈ کا پتہ اپڈیٹ کروانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ سے سنوائی چاہتی ہوں کہ یہ پروسیس کس طرح کیا جائے گا مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ مجھے کون کون سے دستاویز جمع کروانے ہوں گے اور یہی کام آنلائن ہو سکتا ہے یا مجھے کہیں اور جانا پڑے گا میرے پاس نیا ایڈریس پروف موجود ہے جیسے کہ رینٹ ایگریمنٹ اور بجلی کا بل کیا یہ دستاویز کافی ہوں گے اگر کوئی فام بھرنا ہے یا ویبسائٹ کا لنک ہے تو وہ بھی بتائیں ساتھ ہی یہ پروسیس کتنا وقت لگے گا اور اپڈیٹ کے بعد مجھے کیسے پتا چلے گا کہ پتہ بدل گیا ہے آپ کی مدد کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور انتظار کروں گی آپ کی ہدایتوں کا تاکہ میں جلد سے جلد اپنا ایڈریس اپڈیٹ کروا سکوں